تعلیم نے ہمارے ثقافتی طریقوں کو کچھ اس طرح سے متأثر کیا ہے جیسے جب ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ثقافتی طریقے کتنے ہی اچھے ہیں اور سلیقَے دار ہوتے ہیں جب ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہم نے اپنے کلچر کو دنیا کے سامنے ایک نئے طریقے سے پیش کیا جس سے کہ لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارا کلچر کتنا ہی اچھا ہے اور ہمیں اپنے کلچر کو کلچر کے بارے میں دوسروں کو کس طرح سے بتانا چاہیے تعلیم بہت طریقوں سے ہمارے ثقافتی طریقوں کو متأثر کرتی ہے جیسے کہ تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کا کلچر اچھا ہے تو آپ اسے کیسے رپرزینٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کو کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس نے ہمارے کلچر کو بہت حد تک بہتر بنایا ہے اور بہتر بنانے میں کافی حد تک مدد کرتی رہتی ہے